मां सिलाई तेरहें साल जी उमिरि में हुई मुंहिंजी मां सतों दर्जो पढ़ंदी हुअमि पंहिंजी बुआ जे घरि वेंदी हुअमि त उहा सिलाई कंदी हूंदी हुन खे ॾिसी मुखे शौक़ु जाॻियो त मां बि सिलाई सिखां ऐं कयां त मां सिलाई करणु तॾहिं खां शुरू कई पहिरां त मूंखे कोई सिलाई ते कमु करण लाइ सिलाई जो कमु करण लाइ न ॾींदा हुआ पोइ मां हुननि खे इलाजु करे वठी ईंदी हुअमि ऐं धीरे धीरे मशीन हलाइणु सिखियमि सुई हलाइण सिखियमि ऐं सिलाई करणु सिखियमि सिलाईअ मां जेके बि पैसा ईंदा हुआ असां पंहिंजे घर में ख़र्चु कंदा हुआसीं सिलाई करणु मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे जाम सुठी लॻंदी आहे धीरे धीरे मां माण्हुनि जा कपिड़ा सिबणु लॻयमि हुन मां ॿ पैसा अचणु लॻा हुन खां पोइ मां सिलाई कंदी रहियसि कंदी रहियसि ड्रेसूं सिबियूं ब्लाउज़ूं सुबियूं फ्राकूं सिबियूं ऐं मां सिलाई क्लास बि सिलाई चा सिलाई क्लास बि हलाइण चालू कयो छोकिरियुनि खे सिलाई सेखारींदी हुअमि सिलाई करण में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे सिलाई करणु इहो मुंहिंजो शौक़ु आहे ऐं पैसा कमाइण जो ज़रियो बि आहे मुंहिंजो रोज़गार बि सुठो निकिरंदो आहे हिन सां सिलाई करण सां मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे मुंहिंजा सिबियल कपिड़ा जेके बि पाईंदा आहिनि मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे मां पाणि सिलाई सिखारींदी आहियां छोकिरियुनि खे बि सेखारींदी आहियां ऐं चङनि सालनि खां मां इहो कमु कंदी आहियां मूंखे सिलाई करणु ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं मूंखे हुन में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे मां ड्रेसूं ब्लाउज़ूं हर तरह जा कपिड़ा सिबंदी आहियां मूंखे बुनाई करण बि सुठी लॻंदी आहे ऐं सिलाई करण बि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे मां सालनि खां सिलाई कंदी आहियां सेखारींदी आहियां ब्लाउज़ तरह तरह जा सिबंदी आहियां ड्रेसूं तरह तरह जी सिबाईंदी आहियां ऐं हिन खां सवाइ डिज़ाइनर कपिड़ा बि ठाहींदी आहियां ऐं मेन त मूंखे जेको बि नओं कमु ॾिसंदी आहियां उहो करण जो कमु मूंखे हेॾो प्रेरणा ॾींदो आहे मूंखे राति जो निंड बि न ईंदी आहे इहो कमु जेसताईं मां न कयां सिलाई न कयां तेसताईं मूंखे निंड न ईंदी आहे आरामु न ईंदी आहे हेॾो जुनूनु आहे मूंखे सिलाई करण जो मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे सिलाई करण त मूंखे ॾींहुं मां राति थी वञे ख़बर न पवंदी आहे हेॾी वणंदी आहे मूंखे सिलाई करणु मुंहिंजो ॾाढो सुठो शौक़ु आहे इहो मुंहिंजो ख़ुशी थींदी आहे मूंखे ॾाढी कंहिंजा बि कपिड़ा सिबण में ऐं नओं कमु करण में इन खां बि वधीक सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजो पैशन आहे इयो हिकदमि ख़ुशी मिलंदी आहे नयूं नयूं फ्राकूं सिबण नयां नयां डिज़ाइनर कपिड़ा सिबण पेंट सिबणु लेडिज पेंट सिबणु हिन खां सवाइ इस्कर्ट सिबणु फ्रॉक सिबणु पेटीकोट सिबणु ऐं साड़ियुनि जा फ़ोल स्टिच करणु ब्लाउजनि जा पैटन कढणु ड्रेसुनि जा पैटण करणु नवां नवां तरीक़े जा कपिड़ा जेके बि ईंदा आहिनि डिज़ाइनर कपिड़ा ईंदा आहिनि उहे सिबण बि मूंखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ऐं मूंखे ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं मुंहिजो सिबियल कपिड़ो कोई पाईंदो आहे त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हुनजो हुनसां मूंखे ख़ुशी मिलंदी आहे हिन खां अलावा मां पंहिंजे ॿारनि खे बि सुठा सुठा कपिड़ा सिबी पाराईंदी आहियां मुंहिंजी बेबीअ खे मां क कुर्तियूं सिबी पाराईंदी आहियां नढी बेबीअ खे मां फ्राकूं सुठियूं सुठियूं सिबी पाराईंदी आहियां हिन खां अलावा नाइट सुट सिबी पाराईंदी आहियांसि प्लाज़ो सुट सिबी पाराईंदी आहियां सिलाईअ में अहिड़ा त नंढा कपिड़ा आहिनि नंढा बोन बेबीअ जा कपिड़ा बि सिबंदी आहियां मूंखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि कपिड़ा सिबणु नवां नवां नएं नएं तरीक़े जा कपिड़ा सिबण चादरूं विहाणनि जूं छवूं गदेलनि जूं छवूं सभु सिबंदी आहियां मां परिदा वधीक सभई सिबणु मूंखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि हिन खां अलावा मूंखे जेको बि जेको कमु ॾेई वेंदो आहे उहो मां कंदी आहियां सिलाईअ जो कमु मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हुनजी बुनाई कढ़ाई ईंदी आहे इंटरलॉक ईंदो आहे काज बटण कढण ईंदा आहिनि ऐं मिरर वर्क बि ईंदो आहे मूंखे उहो मिरर वर्क बि सुठो लॻंदो आहे कच्छी वर्क बि ईंदो आहे ओटी करणु ईंदी आहे थोरी कढ़ाई करणु ईंदी आहे छवूं सिबण ईंदियूं आहिनि ऐं हिन अलावा चादरुनि खे मोल हणंदी आहियां साड़ियुणि जो फॉल स्टीच कंदी आहियां ब्लाउज़ तरीक़े जा सिबंदी आहियां डिज़ाइनर पिस बि सिबंदी आहियां इन खां अलावा मां डिज़ाइनर पिस बि सिबंदी आहियां शट लेडिस शट सिबंदी आहियां लेडीस पेंट सिबंदी आहियां प्लाज़ो कुर्ती सिबंदी आहियां